आङो दहायो बाजाराव थांनायाव सेखा लाबोदोंमोन सेखा फिसा बेयो दसेनो आरो मैगं हाफैबाय लाबोनानै मैगं आलु हानायावनो दसेनो गोजाम जाबाय बेनि दामा लादोंमोन ओइटि एथ'बां दाम एथ'बां गोदानावनो दसेनो गाज्रि जाफिनदों मानो बेबायदि जादों द'खानिया मानो बेबायदिखौ फानदों मानि दसेनो मैगं हानायावनो सेखा गोदाना बेबायदि गनानै होदों